असांजे शहर में जाम सुठियूं सुठियूं इस्पतालि आहिनि प्राइवेट बि आहिनि सरकारी बि आहिनि जंहिं मां असांखे सुविधा जाम सुठी मिली रही आहे ऐं पैसा बि घटि लॻंदा आहिनि सरकारी इस्पतालि में सुठे नमूने जांच पड़ताल कंदा आहिनि ऐं सुविधा बि जाम सुठी ॾींदा आहिनि